जी नहीं ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है शिक्षित लोग काफ़ी बेशर्मी से पेश आते हैं उन लोग के अंदर नॉलेज होता है लेकिन संस्कार नहीं होता है वो लोग बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं लेकिन जो बोलते है वो करते नहीं हैं वो अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं दूसरो से मतलब नहीं रखते लेकिन वो दूसरों के साथ अच्छा करते या बुरा उन्हें खुद पता नही होता उनको सिर्फ किताब की चीज़ें याद रहती हैं बाहर की चीज़ें नहीं उन लोगो को दूसरे की फिलिंग्स और दूसरे का स्वभाव कुछ समझ में नहीं आता है वो लोग सिर्फ खुद के बारे में ही जानते हैं